دہلی کی جو میڈیا ہے وہ حکومت جو چیز کہتی ہے اسی حساب سے وہ کام کرتی ہے وہ ایک بیلنس اپروچ نہیں لگا پاتی ہے باس نہیں رہ پاتی ایک نریٹیو چلاتی ہے اور جوکہ خرابی ہے جو بھی چیزیں سرکار جس طریقے سے چاہے گی اس طریقے سے دکھائے گی اور اس طریقے سے میڈیا دکھائے گی کیونکہ میڈیا کا جو چلنے کا طریقہ ہے جو نظام ہے اس پورے سسٹم کو چلانے کا وہ ایڈ ہے جو ایڈ ملے گا اسی سے یہ ساری چیزیں چلتی ہیں کارگزاری ساری اسی سے ہوتی ہے تو یہی ہے کہ میڈیا دہلی کی جو میڈیا ہے وہ سیاست اور حکومت سے متعلق مسائل کو بالکل اس طریقے سے دکھاتی ہے جس طریقے سے اس کو نہیں دکھانا چاہیے جس طریقے سے سرکار چاہتی ہے چاہے وہ کسی کی حق میں ہو چاہے وہ کسی کے خلاف ہو چاہے وہ لوگوں کے حق میں ہو چاہے وہ لوگوں کے خلاف ہو وہ لوگوں کی حق میں ہی اس چیز کو دکھائے گی کیونکہ لوگوں کو لگے کہ سرکار بہت اچھا کام کر رہی ہے تو یہ بالکل ایک غلط اپروچ ہے اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے لیکن ایسا ہی ہے